میرے خاندان میں میرے ایک میری ایک بہن ہے میری امی ہے میرے پاپا ہیں اور میں ہوں میری دادی ہیں میرے چاچا ہیں میری چاچی ہیں میرے ایک اور چاچا ہیں وہ تو وہ ان سے بڑے ہیں وہ سیكنڈ نمبر پہ آتے ہیں بیسیكلی تو میرے چاچا ہیں میری چاچی ہیں پھر ان سے بڑے چاچا ہیں ان سے بڑے چاچا ان سے ان سے بڑی چاچی ہیں سب سے بڑے میرے پاپا ہیں میرے دادا كا انتقال ہو گیا تھا قریب دس سال پہلے اور میرے جو ننھیال میں ہیں میرے دو ماما ہیں ایک چھوٹے ماما ہیں جو جن كی ایک دكان ہے سائبر كیفے كی دكان ہے اور میرے ایک بڑے ماما ہیں جو اسكول چلاتے ہیں ان كا ایک خود كا اسكول ہے اور میرے جو نانا ہیں وہ ایک ریٹائڈ پرنسپل ہیں ریٹائڈ پرنسپل ہیں ہائی اسكول كے ان كی بھی عمر قریب اسی سال كی ہو چكی ہے فی الحال اور میری جو نانی ہیں وہ بھی قریب آٹھ نو سال پہلے گزر گئی تھی ان كو شوگر كی پرابلم ہوئی تھی اور میرے جو دادا تھے وہ بھی بیچارے گزر گئے ہیں وہ بھی قریب ساٹھ تریسٹھ سال كی عمر میں گزر گئے ان كو ہاٹ اٹیک كی دقت ہو گئی تھی ہاٹ میں ان كی پرابلم ہو گئی تھی جس كارن جس كی وجہ سے ہاٹ اٹیک كی وجہ سے ان كا انتقال ہو گیا اللہ انہیں جنت دے میرے جو چھوٹے چاچا ہیں وہ اكاؤنٹنٹ ہیں اترانچل یونیورسٹی میں اور جو ان سے بڑے ان سے بڑے چاچا ہیں وہ لیبر ہیں بیسیكلی انہوں نے زیادہ محنت نہیں كری اپنی زندگی میں نہ ان نہ انہوں نے پڑھائی كری نہ كچھ مطلب زیادہ محنت نہیں كری اس لیے پیچھے رہ گئے كافی لیبر كا كام كرتے ہیں بیسكلی وہ ایک فیكٹری میں اور ان سے بڑے چاچا ہیں وہ حساب كتاب ركھتے ہیں ایک مطلب دكانوں كا حساب كتاب ركھتے ہیں بیسكلی اور یہ میرے جو میری امی ہاؤس وائف ہیں میری بہن اے ایم یو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بی ایس سی ایم ایس سی آنرس ایم ایس سی آنرس كر رہی ہے اور آگے انشاء اللہ پی ایچ ڈی بھی كرے گی اس كی تیاری وہ كر رہی ہے فی الحال اور میرے پاپا جو سب سے بڑے بھائی ہیں چاروں بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی میرے پاپا ہی ہیں جو سیكنڈ نمبر پر میرے چاچا آتے ہیں ان كا ایک لڑكا ہے امان وہ میرا سب سے اچھا بھائی ہے كافی اچھا دوست بھی ہے میرا ہم آپس میں كافی اچھی اچھی كافی ساری باتیں ہم شیئر كرتے ہیں ایک دوسرے كے ساتھ بانٹتے ہیں ہنسی مذاق گھومنا پھرنا ہم ایک دوسرے كے ساتھ كرتے ہیں میری بہن ہے وہ بھی بیچاری میری ایک بہت اچھی دوست كی طرح ہے كافی ساتھ دیتی ہے میرا مشكلوں میں ویسے بھی جو بھی كافی كافی سپوٹ كرتی ہے مجھے میرے دوست خیر زیادہ تو نہیں ہیں پر ہاں كچھ دوست ہیں جنہیں میں اپنا مطلب سچا دوست مانتا ہوں ان میں سے كچھ میرے بچپن كے دوست ہیں كچھ میرے اسكول ٹائم میں بنے ہیں جو اسكول ٹائم میں بنے ہیں وہ تو سارے لگ بھگ چلے گئے ہیں بس دو تین دوست ہیں میرے جو ابھی تک ساتھ ہیں ساتھ ہیں اور جو میرے بچپن كے دوست ہیں وہ بھی لگ بھگ پتا نہیں كہاں ہیں پر یہ ہے كہ دو تین دوست اب تک اب بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ